असांजे घर गुलाब जो पौधो आहे मां पोइ गेंदे जो गुलनि जो पौधो आहे ऐं मोगरे जे गुलनि जो पौधो आहे गुलाब जे गुल मां असां इहो गुलाब जो पाणी ठाहींदा आहियूं गुलाब जल ठाहींदा आहियूं उन खां पोइ गुलाब जो इत्र बि ठाहींदा आहियूं ऐं गुलाब जो गुलाब जी माला कंहिंमहिल गुलाब जा गुल भॻवान ते चाणींदा आहे या उन जी माला ठाहींदा आहियूं गुलाब जो गुलकनि बि गुलाब जे पत्तियुनि जो गुलकन बि जाम सुठो ठहंदो आहे ऐं ॿियों मोगरो आहे मोगरे जी जेको गजरा जाम सुठा ठहंदा आहिनि किथे असांजे शादी वग़ैरह बि वञणो हुजे त असां पंहिंजा ई गजरा ठाहे करे ऐं पाईंदा आहियूं ऐं गेंदनि जो बि असांखे जाम पौधा गेंदनि जा बि असांखे घणे ई पौधा आहिनि वण बूटा आहिनि उन में असां गेंदनि जी मां भॻवान ते चाणींदा आहियूं गेंदनि जी माला ऐं शादियुनि वग़ैरह में बि कम ईंदी आहे हुते बि सुठ ॾींदा आहियूं ऐं पासे वारा बि अगरि उन्हनि खे गुल वग़ैरह खपनि त असांजे घरो खणी वेंदा आहिनि पूॼा वग़ैरह लाइ या ॿिए जे लाइ ऐं उन खां पोइ फल फल असांजे घर आवले जो वणु आहे आवलो त ॾाढो सुठो हूंदो आहे दवाउनि में बि कमु ईंदो आहे वजन घटाइण लाइ कम ईंदो आहे ॿियों छा चइबो आहे अख़ियुनि जे लाइ बि आवलो ॾाढो सुठो हूंदो आहे त आवले जो मुरबो ठाहे या आवले जी उहा कैंडी ठाहे त आवलो उहो बि खाइण में ॾाढो सुठो हूंदो आहे आवले खाइण सां अख़ियुनि जी रोशनी वधंदी आह वार सुठा थींदा आहिनि आवले में विटामिन सी आहे आवलो विटामिन सी सां भरपूरु आहे त आवलो खाइण जाम सुठो आहे त असां आवलो ईअं सुकाए करे उन खे मुकवास तरे खे बि खाईंदा आहियूं ऐं आवले जो कजो मुरबो वग़ैरह बि ठाहींदा आहियूं असां पाण बि खाईंदा आहियूं ऐं मुंहिंजी फैमिलीअ में बि सभिनि खे मुरबो वणंदो आहे आवले जो उन खां पोइ त उन्हनि जे लाइ बि असां थोरो उन्हनि खे बि ठाहे करे ॾींदा आहियूं छो त घर जी शइ सुठे नमूने अगरि घर जी ठाहे सफ़ाईअ सां ठाहे त उहो सुठी हूंदी आहे बाज़ारि खां उन खां पोइ असांखे अंबनि जो वणु आहे त उन खां पोइ अंबणी न जी असां छूंडो ठाहींदा आहियूं अंबणीनि जी खटाइणु ठाहींदा आहियूं ऐं सियारे जीअं सीजन में अंब अचनि था त असां अंब खाईंदा आहियूं उन खां पोइ ॿियनि जे लाइ बि खटाइणु वग़ैरह असांजे माइट बि चवंदा आहिनि भाई तुंहिंजी खटाइणु ॾाढी सुठी आहे त खटाइणु ठाहे ॾे त उन्हनि जे लाइ बि असां खटाइणु वग़ैरह उन्हनि खे बि ॾाढी मां ठाहे ॾींदी आहे खटाइणु छो त मुंहिंजी खटाइणु उन्हनि खे वणंदी आहे ॾाढी उन खां पोइ लीमे जो आहे त लीमो बि लीमे जो बि आचार ॾाढो सुठो ठहंदो आहे ऐं लीमो त कंहिंमें बि विझी करे खाओ सलाद में विझी खाओ भाॼीअ में विझी करे खाओ त लीमे बिना त वणंदी कोने भाॼी त लीमो त ज़रूरी आहे असां लीमो बि यूज़ कंदा आहियूं लीमो बि कमु आणींदा आहियूं ऐं लीमो जे खटाइणु वग़ैरह बि सुठी ठहंदी आहे लीमनि जी मिर्चनि जी त मिर्चनि जी लीमनि जी खटाइण बि असां ठाहींदा आहियूं ॿियनि खे बि मां घणनि खे ॾींदी आहियां छो त रोटीअ में खटाइणु न हुजे त रोटी में मज़ो न ईंदो आहे इन करे खटाइण बि ज़रूरी आहे त असां इन नमूने असां ऐं इन्हनि जो उहो ई इस्तेमालु कंदा आहियूं